हमारे यहाँ जैसे कि शंकर जी की डांस हो रहा है ऐसे वो लोग रामलीला करते है तो रामलीला में डांस होता है देख कर के मन बढ़ता है कि हमको भी आता था हम भी करते इस चीज लोग कोशिश करते हैं कि हम कर लें जैसे माँ दुर्गा माँ का जब पंडाल लगता है तो सब लोग डांस करते हैं जब न्यू बाजा गाने पड़ बाजे पर बजने लगता है तो मन उस होता है की हम भी करें इसी में हम लोगों का अच्छा लगता है खुशी भी मिलती है या जैसे शादी विवाह पड़ा उसपे डांस कोई बाजा बज रहा है सब लोग डांस कर रहे कहते हैं तो देख कर इच्छा होती है कि हम भी करें और एक दूसरे को उत्साहित भी किया जाता है कि आप भी करो कल कर लोगे कोई डांस करता है तो देख कर अच्छा लगता है बाजा बजता है जिसे गाँव के शादी विवाह पड़ता है गाँव के औरतें इकठ्ठा होकर अगर गाती हैँ नाचती है तो अगर एक दो नाच रही है गा रही हैं तो देख कर अच्छा लगता है तो अपना भी मन करता है कि मैं भी डांस कर लूँ डांस एक बहुत अच्छा कला है जो कि सब को मन में ये लगता है कि हम भी करें जिसको हम एक थी मैं हमको अभी को डांस करना नहीं आता था लेकिन जब शादी विवाह में डांस सब लोग कर रहे थे बाहर गाना बज रहा था तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी डांस करूँ और करने लगी तो हमको भी अच्छा लगाने लगा मैं भी डांस करने लगी इसीलिए सब लोग सब लोग करते हैं डांस एक अच्छा कला है धार्मिक स्थलों पर धार्मिक तरह से डांस किया जाता है शादी विवाह में उसी के तरीके से डांस किया जाता है जैसे कि कीर्तन रामायण भी होता है उसमें भी खुश हो करके डांस करते है जब बाजा बजने लगता है तो चार लोग अगर डांस कर रहे हैं तो वहाँ चार लोग बैठे हैं तो उन लोग को भी मन होता है कि मैं हाँ मैं भी करूँ क्या कर पाऊँगी या नहीं लेकिन कोशिश करने पर वो भी कर लेते हैं डांस इस्कूल जैसे है छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त वहाँ भी बच्चे करते हैं डांस एक दूसरे का देख कर सब को इच्छा होती है कि मैं भी डांस करूँ और डांस वैसे वैसे करते हैं कोई गाना बजने लगता है लोग को अच्छा लगता है तो देखकर गाना सुन कर भी वो उनको प्रभात प्रभावित हो जाते हैं वो भी डांस करने कि कोशिश करते है कर भी लेते है डांस अच्छी एक अच्छा कला है हम लोग भी चाहते है ये डांस करें और कर भी लेते हैं डांस सबसे बहुत अच्छा कला है डांस कहीं से पूजा है या तो हम शादी विवाह के कुछ भी हो छोटा छोटा फैशन पर लोग डांस करते हैं और डांस बाजा बजने पर सब पर उत्साहित होता है मैं भी डांस करूँ और कर भी लेते हैं